बोलना है कि मतलब इतना दिन आते क्यों नहीं हो कहाँ गए थे इतने दिन

तो साइकिल बनवा लेना चाहिए था ना पैसा किस लिए देते है तो बताओ मतलब यहाँ को देखने के बच्चे मुझे सारे लोग यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं कि मतलब कैसे यह करें हैंडल करें बातचीत क्यों मतलब यहाँ मतलब बच्चे जो हैं मतलब शोर ओ ग़ुल कर रहे हैं अपने मन के मतलब होंगे मर्ज़ी हो गए इधर टहल उधर टहल रहे है तो बताओ मैं कैसे मतलब सुविधा को सिचुएशन को हल करूँगा बताओ अब तुम ही बताओ तुम रहते हो तो मतलब ठीक रहता है कि मतलब यहाँ निगरानी करते हैं वहाँ देखते हो यहाँ देखते हो अब बताओ फिर तो जान है तुम्हारी बातों का मतलब समझ रहे हैं ठीक है तुम्हारी बातों को समझ रहे है फिर यहाँ पानी लाना पड़ता है फिर उसके बाद बाथरूम में जाना पड़ता है साफ करना पड़ता है बताओ सब कैसे मदद छोटे छोटे जो बच्चे हैं कैसे देखेंगे वह तो अपना ठीक है अपना सिचुएशन तो बता दिया आपको कुछ हमारी भी तो समझो मतलब कल सब टाइम से आओगे कि

अब फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे अभी ठीक है अभी एक दिन मतलब पहचान ना दे सारे मतलब शिकायत चला कई सर बीवी हमारी ऐसी है कुछ नहीं मतलब कि कहाँ पर जाते हो काम करने पैसा नहीं चाहिए देता तब क्या करेंगे बोलो तो अच्छा समय से आओगे ना कल कल कब से आओगे

और नौ बजे से पहले क्यूँ आ जाते हो पाँच जब पाँच पाँच बजे मतलब बाद जाया करो कम से कम मलतब पूरा काम देखने के बाद जाया करा करो और सोच लो ठीक है मतलब बच्चे क कहना पड़ता है कि जो घंटी बजाओ तो बजाते हैं बाहर निकल कर उन लोगों को क्लास चलता है तो क्या करते हैं लोग को भेजते हैं घंटी बजाने के तरीक़े हम नहीं जाएँगे हम पढ़ेंगे तब क्या कहोगे उन लोगों को बच्चों को ऐसे कैसे समझाए तो हो गया एक हो गया एक दिन का मतलब दो दिन का बार बार कैसे कहेंगे चलो अच्छा ठीक है ना कल जाना पक्का